पर्यटकों के साथ बातचीत करना पसंद भी करते हैं और इससे क्या होता है कि हमारे ज्ञान का भी बढ़ता है कहिए कैसे कि वो तो कहीं और से आयें हैं घूमने के लिए हमारे जिले में तो क्या है कि हम उनसे जब बातचीत करते हैं एक क्या होता है कि हमारे बारे में वो जानते हैं कि यहाँ कैसे है क्यों है कबसे है तो उसके बारे में भी हमलोग बहुत चीज़ जानते हैं कहिए कैसे कि वो जब आते हैं तो हम उनसे बातचीत करते हैं उनका बातचीत का टोन जो होता है आप देख लीजिए बहुत जगह का अलग अलग अपना अपना क्षेत्रीय भाषा जो होता है वो भी अलग अलग होता है तो वो चीज़ भी हम सीखते है वहाँ का क्या है कि जैसे शादी शादी ही ले लीजिए एक कि बहुत सारा विधि जो है हरेक हरेक जगह अलग अलग तरीके से होता है तो उनके बारे में हम लोग जान पाते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या है घूमने वाला या कहाँ जा सकते हैं या ऐसा क्यों है बहुत चीज़ ज्ञान उससे मिलता है आप एक दूसरे से जब बातचीत करेंगे तब पता चलेगा कि दूर के लोग जब आते हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ के बारे में वो अपना पढ़ाई लिखाई कि वहाँ का कैसा एक्टिविटी या जो भी चीज़ पूछना हो या बातचीत करना हो या रहन सहन और हमारे यहाँ का जो है हमारे जिला का कैसा रहन सहन है उस चीज़ पे भी निर्भर करता है बहुत चीज़ क्या होता है कि उस हम जब पढ़े थे किताब तो एक दो एक जगह ऐसा भी पढ़े थे कि अच्छा चीज़ लेना चाहिए और बुरा चीज़ नहीं तो आप उनसे जब बातचीत करते हैं ना तो लगता है बहुत चीज़ ये हमारे ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही अच्छा है तो उस चीज़ से हम एकसेप्ट कर लेते हैं कि हमको भी ऐसे रहना है इस तरीके से रहना है और वो भी जब यहाँ आते हैं जब घूमने के लिए वो भी बहुत चीज़ यहाँ से देखके वो सीख के जाते हैं घूमना सिर्फ मकसद नहीं होता है मकसद ये होता है कि कि हम रोज नए रोज रोज नया कुछ सीखते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता है कि हमने क्या सीखा है उस चीज़ पे ध्यान देने कि ज़रूरत है और बहुत चीज़ सीखते भी हैं सही बोलते हैं कि उस चीज़ पे बहुत सी चीज़ सीखते भी हैं आप एक छोटे बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं छोटे बच्चे देखते होंगे कि बहुत सारा सवाल उसके मन में रहता है कि पापा ऐसा क्यों ऐसा क्यों ये क्यों हो रहा है ये क्या नहीं नहीं है इसलिए कि उन्होंने देखा नहीं और जब देखना और बचपन ही है खेलकूद में सारा चीज़ वो जानने का इच्छुक रखता है आपको भी अगर कुछ जानना है कुछ सीखना है तो अपने अंदर जो है जिज्ञासा रखें कि कैसे लोगों से बातचीत हो सकता है पर्यटकों के से बातचीत करने में पसंद तो करते ही हैं लेकिन वहाँ का क्या क्या है कल्चर उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानने का जिज्ञासा रखें कि आपका पढ़ाई लिखाई कैसे होता है आप कैसे रहते हैं पूरे फ़ैमिली के साथ और हमारे यहाँ कैसे रहते हैं लोग वहाँ का राज्य कैसा है वहाँ के लोग किस चीज़ पे आश्रित हैं कि बहुत सारा जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या खेतीबारी कर के अपना जीवन जीते हैं या बहुत सारा सवाल हो सकता है आपका कि जो वहाँ के बारे में आप जानेंगे कि यहाँ के लोग ऐसे जीते हैं ऐसे रहते हैं ऐसे करते हैं लेकिन क्या है कि आप यहाँ के बारे में तो नहीं जान रहे हैं तो यहाँ के बारे में भी लोगों को बताना इसलिए उनसे ज्ञान ही बढ़ता है कुछ कम नहीं होता है इसलिए भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनलोगों से बातचीत करने में इसलिए कि हमारे यहाँ घूमने के लिए आए हैं तो हम भी उनको बताते हैं कि यहाँ देखिए ये है हमारे दादा परदादा के समय से ही ये चीज़ चल रहा है ये चीज़ है और हमारे जिले में कोई घूमने के लिए आए तब तो क्या बताएं मन ही खुश हो जाता है कि उनको देख के कि कम से कम उतना दूर से लोग यहाँ आए तो इसलिए भी खुशी मिलती है हमारे घर में अतिथि देवो भवः जिसको कहा जाता है किसी दूसरे राज्य से लोग आए हैं घूमने के लिए दूसरे देश से आए हैं घूमने के लिए यहाँ पे तो क्यों नहीं खुशी मिलेगा मिलता है और वहाँ के बहुत चीज़ सीखने को भी मिलता है ज्ञान भी बढ़ता है कि आपने कैसे आया यहाँ रह रहे हैं तो आपको यहाँ का खाना पीना रहना या लोगों से कैसा व्यवहार है ये सारा चीज़ भी देखने को मिलता है इसलिए भी अच्छा लगता है